मीडिया जा घणा ई ग्रूप जेके राजस्थान में आहिनि इन्हनि जा रिपोटर्स जिते किथे पंहिंजी कवरेज कंदा आहिनि न्यूज़ जी उहो ख़बरूं हिक ॿिए खे उहो पास ऑन कंदा आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि हर कंहिं रिपोटर लाइ त संभव आहे कोन के हुओ जिते किथे पहुची थो सघे त हिन करे हुननि वटि जेकी बि जानकारी थींदी आहे उहा ॿिए मीडिया सां गॾु उन खे साजो कंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए जी मदद कंदा आहिनि त हिकु वटि जेकी ख़बर थींदी आ उहा ॿिए खे ॾींदो आहे पाण में कॉप्रेशन करे हिन प्रकार जो उहो कमु कंदा आहिनि ऐं हिन जे अलावा जेके मीडिया हाउज़िस आहिनि इन्हनि जे पारां पाण में जेके आहिनि एड्वरटाइज़ वठण जे हिसाब सां पाण में कॉडीनेशन कंदा आहिनि जीअं की जेकी एडवरटाइज़मेंट हलंदी हुन प्रकार सां या जेकी न्यूज़ हलंदी आहे उन प्रकार सां पंहिंजी टाइमिंग्स जी हर प्रकार जी उहो पाण साजेदारी कंदा आहिनि